जी मैं भी एक कला से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम संगीत है और संगीत मैं विशेषकर मेरा विषय गायन रहा है गायन में मैंने संगीत के अन्दर डिप्लोमा किया हुआ है जिसे संगीत रत्न कहते हैं इसमें भिन्न भिन्न रागों का ज्ञान होता है और जिसमें मेरी रुचि बचपन से ही थी बचपन में जब हम छोटे छोटे आयोजनों में भाग लिया करते थे तो मेरे गुरु जी ने मुझ पर ज्ञान की दृष्टि डाली और उन्होंने मुझे इसे प्रेरित किया कि मुझे संगीत से जुड़ना चाहिए संगीत से मेरा जुड़ाव लगभग आठ साल से भी पुराना है और इसमें मैंने भिन्न भिन्न जगहों पर अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है जैसे कि राज्य स्तर पर सम्भाग अस्तर पर जिला अस्तर पर सभी पर मैंने मेरा जो है संगीत की इस रुचि को साबित किया है और इसके अंतर्गत संगीत कला रत्न से मैं शुशोभित हुआ और शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लेकर संगीत रत्न की उपाधि प्राप्त की इस कला को बढ़ाने के लिए मैंने हारमोनियम जैसे इंग्लिश में सिंथेसाईजर कहते हैं वह भी सीखा और इसमें कुछ अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ